جی ہاں میرے خیال میں بچوں کو اردو زبان سکھانا بہت ضروری ہے نیچے کچھ وجہیں تفصیل سے بیان کی جا رہی ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں جیسے کہ ثقافتی پہچان کا حصہ اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ہماری ثقافت تاریخ اور تہذیب کا آئینہ ہے اگر ہم بچوں کو اردو نہیں سکھائیں گے تو وہ اپنی جڑوں سے کٹ جائیں گے اور اپنی پہچان کھو دیں گے والدین اور بزرگوں سے رابطہ اکثر گھروں میں بزرگ اردو یا اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں اگر بچے اردو نہ سیکھیں تو ان کے اور بزرگوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے زبان محبت اور سمجھداری کا ذریعہ ہوتی ہے ادبی ورثا اور تعلیم اردو ادب شاعری افسانے مضامین دنیا کے بہترین ادبی اثاثہ میں شامل ہیں اس زبان کو سیکھنے سے بچہ فیض احمد فیض غالب اقبال جیسے شاعروں اور دانشوروں کی بات کو سمجھ سکتا ہے دینی تعلیم کا وسیلہ اردو زیادہ تر دینی کتابوں کا ترجمہ کا ذریعہ بھی ہے اکثر مدارس اور دینی کلاسیز اردو میں ہوتی ہیں اس لیے اردو آسان اور سمجھ سمجھنے لائق ہونی چاہیے ذہن سازی اور سوچ میں وسعت دو یا زیادہ زبانیں سیکھنے والے بچے اکثر زیادہ ذہین ہوتے ہیں زبان انسانی سوچ کو شیپ دیتی ہے اردو کی خوش بیانی اور لہجے کا اثر ذہن پر مثبت ہوتا ہے